आइए मैम आपको क्या चाहिए हाँ किस टाइप के शूज़ चाहिए आपको मतलब हाँ तो मतलब आपको किस कंपनी के चाहिए नाइकी के चाहिए या प्यूमा के चाहिए या ऐडिडास के चाहिए हमारे पास बहुत से ब्रांड्स से हैं आपको जिस ब्रांड के जूते चाहिए आपको मिल जाएंगे ओके ओके ओके ओके तो हमारे कम हमारे दुकान में एक और भी अच्छी कंपनी का है जिसमें जो है रीबॉक है आपने शायद सुना होगा इस कंपनी का नाम अभी जो फ़ेमस चल रही है है ना इंडिया के मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है और आज रीबॉक के लोग खरीद भी रहे हैं इसको इस वर्ष के क्षेत्र में भी हम लोग खरीद रहे हैं ना तो आप खरीद सकते हैं हाँ हाँ ये देख लीजिए देख लीजिए इसका रेट अभी मार्केट में छः हज़ार है बट हम आपको छः हज़ार नहीं दे सकते हैं क्योंकि कि इसका फ़िक्स रेट रहता है ना इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते हम रेट में हाँ हाँ अफ़ कोर्स अच्छा नहीं आ रहा है तो फिर और एक है अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है एक और एक है कंपनी का वांस कंपनी का है हैं ना इसका भी डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी ये देख लीजिए सेवन नंबर है ना अच्छा तो आपको सेवन नंबर में यहाँ पे ना तीन चार कंपनी के मिलेंगे जैसे स्पार्क का मिल सकता है तो स्पार्क का मैं निकाल रहा हूं तो आप इसको देख लीजिए पहन कर देख लीजिए हाँ देखिए हाँ ए लीजिए ये दो जोड़ी है और ये अभी हमारे बालाघाट ज़िले में बहुत फ़ेमस चल रहे हैं ना हाँ मतलब किस टाइप का कलर चाहिए किस टाइप का चाहिए ब्राउन चाहिए रेड चाहिए येल्लो किस टाइप का हाँ तो आपका अकॉर्डिंग आपका अकॉर्डिंग बताइए ना किस टाइप का कलर आप चूज़ करना चाहते हैं ब्लैक ब्लैक में आपको ना यहाँ पे फिर फ़िला फ़िला कंपनी का मिल जाएगा हाँ हाँ हाँ यहाँ पे आपसे पहले भी दो तीन लेडीज़ लोग आए थे वो लोग का भी ऐसे ही कहना था बट फिर हम लोग ने अच्छी अच्छी कंपनी को यहां पे अवेलबेल करवाने के लिए यहां जैसे फ़िला है लिबर्टी है तो लिबर्टी की भी आप देख सकती हैं ब्लैक ब्लैक कलर में भी मिल सकती हैं अच्छी अच्छी तो लिबर्टी की आप ले जा सकते हैं सेवन नंबर में ब्लैक कलर की अच्छी है हाँ लिबर्टी के रख लीजिए हाँ पहन के देखिए ठीक आ रहे हैं ठीक आ रहे हैं हाँ इसका इसका प्राइस है सिक्स थाऊज़ेंड रुपीज़ हाँ नहीं नहीं नहीं ये अभी इसीका यही रेट चल रहा है हम लोगों को खुद अभी इसको सिक्स थाउज़ेंड से इसका कम करना पड़ा बट इसको जो मार्केट में हम सिक्स थाउज़ेंड में ही अभी सप्प्लाई कर रहे हैं और इसकी सेल्लिंग भी इतनी हो रही है अभी हाँ हाँ इसलिए इसलिए आप रेगुलर हो इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि अभी आपके अलावा दूसरा कोई रहता तो उसे अभी हम सेवन थाऊज़ेंड में बेचते बट आपको हम सिक्स थाउज़ेंड रुपीज़ में बेच रहा हूं हाँ क्वालिटी अच्छी है गारंटी है हाँ बिलकुल हाँ आपका स्वागत है बिलकुल नेक्स्ट टाइम भी अच्छे से आइए आप को इससे और अच्छी अच्छी बहुत से अच्छी चीज़ें मिलेंगी और किफ़ायती दाम पे मिलेंगी जी हाँ ओके